टिकणियूं पतीशो सिङर जी मिठाई नारेल जी मिठाई मेसू लॾूं ॼमूं वड़ो सोन वड़ो सोन पापड़ी भुॻल माओ रबड़ी इमरती तोषा खीरनी नान खटायूं चमचम पेड़ा पलंग टोल मोअन थाल